बैंकिंग को आसान बनाया है इस में यही हुआ है कि जैसे पहले के पहले हम पहले क्या होता था आज से कुछ साल पहले कि हम लोगों को पैसा अगर निकालने निकालना होता था तो हम को इस लिए बैंक जाना पड़ता था और बैंक जाने में भी टाइम लगता था प्लस वहाँ पर लाइन में लगना पड़ता था उसके बाद हम लोगों का नंबर आता था तब जा कर पैसा हम लोग निकाल के लाते थे तब हम लोग इसको यूज करते थे और आज कल क्या हो गया है कि आज कल नेट बैंकिंग का ज़माना आ गया है नेट बैंकिंग के आने से हम लोगों को बहुत सी आसान आसानी हुई है जैसे पैसा निकालना है मोबाइल से किसी को भेजना है वो भी हम मोबाइल से निकाल सकते हैं नेट बैंकिंग से निकाल सकते हैं किसी को ट्रांसफर करना है जैसे हम को किसी बिल भरना है किसी चीज़ की वो भी हम नेट बैंकिंग से भी जब भी बिल भर सकते हैं पैसा अगर हम लोगों को किसी से लेना है वो भी हम अपने नेट बैंकिंग पर मंगा सकते हैं तो ये सब बहुत सारी आसानी हो गई है बैंकिंग को बैंक ये सब आसान बनाया है इस मामले में और मानवीय हस्तक्षेप की कमी कमी तो हम इसको नहीं बोल सकते हैं बस थोड़ा सी परेशानी हुई है कि जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनको परेशानी होती है हम लोगों को तो परेशानी नहीं हुआ है लेकिन नेट बैंकिंग के आ आने से हम लोगों को फ़ायदा ही हुआ है जहाँ तक कि हम लोग को टाइम का भी बचत होता है आज कल जैसे हम लोग शॉपिंग करने के लिए कहीं जाते हैं तो पहले क्या होता था कि हम लोग कैश हम लोगों को घर से बैंक से पैसा निकाल के कैश ले कर तब हम लोगों को बाज़ार में जाते थे तब कुछ ख़रीदते थे उसको कैश देते थे तब हम को मिलता था कोई सामान हम लोग ख़रीद पाते थे लेकिन आज कल ऐसा कुछ है नहीं हम लोग नेट बैंकिंग से सारा कुछ ख़रीद लेते हैं नेट बैंकिंग से ही पैसा ट्रांसफर कर देते हैं कुछ मार्केटिंग भी हम लोगों को करना है तो हम लोग नेट बैंकिंग के द्वारा ही कर लेते हैं तो यही सब बैंकिंग ने आसान बनाया है और बहुत सारा ऐसा आसान कुछ सब कुछ हो गया है जिसके कारण हम लोगों को आसान लगने लगा है बाक़ी कोई हस्तक्षेप की कमी हम लोगों को परेशानी का सामना हम लोग को ऐसे कुछ करना नहीं पड़ा है